हा मुंहिंजी हिकु फ्रैंड आहे जो ॻाइण शुरू करणु चाहींदी आहे हुनखे ॻाइण जो इलाही शौक़ु आहे त मां हुनखे चई चईंदमि कि इहो ई टिप्स आहिनि अगरि तोखे ॻाइण शुरू करिणो आहे हुन खां पहिरों त तोखे पंहिंजे गले खे साफ़ु रखण पवंदो जीअं तूं थधो पाणी न पी खटियूं शयूं न खां वधीक तेज़ु आवाज़ में न ॻाल्हाए या रियाज़ करण पंहिंजो रियाज़ शुरू करे सरगमनि सां रियाज़ शुरू करे और उहे जॾहिं बि फ्री हुजे थोरो ॻाइण जो जे बि तरीक़े जो हुनखे ॻाइण पसंद हुजे हुन तरीक़े जा गाना ॿुधे और उन्हनि खे वरी बि ॻाए वेही करे थो हुनखे वधीक हुनजे ॻाइण में सुठो थी वेंदो वधीक खां वधीक गाना ॿुधे ॿुधी करे हुनजे मथां ई पंहिंजो प्रयास करे त हुन सां हुनखे वधीक फ़र्क़ु पवंदो